جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں ایک اسٹیٹ ہے یو پی جو کہ بہت اچھا ہے بہت بڑھیا ہے وہاں کے لوگ پاگ بھی بہت اچھے اور بہت محبت سے رہتے ہیں اِس میں ہر طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں جیسے کہ ہندی بھی بولتے ہیں اُردو بھی بولتے ہیں اور انگلش بھی بولتے ہیں اور کھڑی بولی بھی بولتے ہیں جو کہ بہت اچھے طریقے سے ہیں اور اِس میں ہر طرح سے یونیٹی ہے لوگوں میں اور اِس میں ایک بھائی چارہ دکھتا ہے اِس اِس میں اِس اسٹیٹ کے اندر اور اِس میں کیا کہتے ہیں آپ کو کوئی بھید بھاؤ نہیں چلتا اِس میں شہروں کے اندر بھی آپ جب چاہتے ہیں اور جب تہوار ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ہی تہواروں میں ایک بھائی چارہ دیکھتا ہے جو کہ ایک ہندو کے گھر پہ اگر آپ دیوالی پہ جاتے ہیں مسلمان بھائی کو بلاتے ہیں تو وہ بہت تہذیب تمیز کے اُس کے ساتھ سواگت کرتے ہیں اور بہت تہذیب سے بٹھالتے ہیں جیسے یہ ایک عید ہوتی تو ایک مسلمان بھائی کے گھر پہ ایک کسی کو بلاتے ہیں تو اُس کو بھی بہت عزت دیتے ہیں اور بہت یونیٹی دکھاتے ہیں تو ہمیں اِس بات کا فخر ہوتا ہے کہ ہم یو پی اسٹیٹ میں رہتے ہیں